و علیکم السلام و رحمتہ اللہ و برکاتہ جی جی میں سائیکل سائیکل کے ہی دکان سے بول رہا ہوں کیا خدمت کی جائے آپ کی بتائیں آپ ہاں آپ کو کس طریقے سے کی سائیکل چاہیے اچھا رینجر جو ہے ہمارے یہاں وہ چار ہزار سے اسٹارٹ ہے آپ بتائیں کہ آپ کو کس رینج کی چاہیے اور کس طرح کی سر رینجر چاہیے جی جی جی میں نے آپ کو بتایا بھی ہمارے یہاں چار ہزار سے رینجر اسٹارٹ ہے اور چار ہزار جو ہے یہ ہمارے یہاں ہے اور کہیں چار ہزار میں آپ کو جو ہے رینجر فراہم نہیں کیا جائے گا اسٹارٹنگ پرائز ہم نے چار ہزار ہی رکھا تھا ہاں بڑھیاں کوالٹی کا آپ میڈیم کوالٹی کا لینا چاہیں وہ آپ کو سات ہزار میں مل سکت مل سکتی ہے وہ چھ ہزار تک کی سائیکل ہاں چھ ہزار کی آپ کی مل جائے گی ہیرو کی سائیکل ملے گی آپ کو چھ ہزار روپے کی اور ہاں اس کی بھی کوالٹی اچھی ہے ہاں اور آپ اسے لے سکتے ہیں اور آپ اس پہ بڑے ہی آرام سے بہت ہی سیف رائڈ کر سکتے ہیں سواری کر سکتے ہیں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس کی کوالٹی یہ ہے اس میں جو ٹائر لگے ہوئے ہیں وہ وہ والے ٹائر ہیں ٹیب لیس ٹائر لگے ہوئے ہیں جی نہیں نہیں آپ کو آپ کو جو دکھایا جا رہا ہے یہ چھ ہزار کی جو ہے یہ ہیرو کمپنی کی ہے اور بہت ہی اچھی کوالٹی کی سائیکل ہے اور بہت ہی عمدہ ہے

نہیں اس کی جو ہے کمپنی کی طرف سے آپ کو ٹو ایئرس کی وارنٹی ملے گی کچھ بھی کمی آئے گی تو وہ کمپنی اس کی سروس کرے گی ہاں ہاں ہم نے بتایا اور بھی کوالٹی کی آتی ہے آپ جتنی قیمت اس پر بڑھتے جائیں گے فیچر بڑھتے جائیں گے اس

وعلیکم السلام و رحمتہ